मां सुबुहु उथी करे पार्क में टहिलण वेंदो आहियां मॉर्निंग वॉक बि कंदो आहियां और पार्क में वञी मूंखे हुते पंहिंजा ॿियां साथी बि मिलंदा आहिनि उन्हनि सां गॾ बि टहिलंदा आहियूं एक्सरसाइज कंदा आहियूं और दौड़ बि लॻाईंदा आहियूं उन सां छा आहे की शरीर जेको आहे शरीर में लचीलोपन रेंदो आहे सुस्ती न रहंदी आहे और शरीर में जेको आहे फिटनेस बरकरारु रहंदी आहे कंहिं तरीक़े जी दिक़त न थींदी आहे इन लाइ कोशिशि करे रुटीन वे में रोज़ु सुबुहु वेंदा आहियूं जेतिरी देरि थी सघे मुनो कलाकु कलाकु पंहिंजो उन में दौड़ बि थी वेंदी आहे वॉक बि थी वेंदी आहे योगा बि थी वेंदी आहे ऐं उन में ई सभु थींदो रहंदो आहे सभु मिली करे दोस्त यारु सभु जेतिरा बि आहियूं सभु पाण में गॾु कंदा आहियूं और इहे करिणो बि खपे इन सां छा आहे शरीर जेको आ हमेशा फिट रहंदो आहे तंदुरुस्त रहंदो आहे